हेलो शर आप सूट कम्पनी से बोल रहे हैं सर मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करी थी मेरे को वह कैंसिल करनी है मेरे को बर्गद और कोल्ड ड्रिंक मंगानी है मेरा नाम साक्षी अग्रवाल है रेता मोहल्ला सालिचौका रोड से एड्रेस सर यह कब तक आएगा ऑर्डर मेरे को दो बजे तक ऑर्डर चाहिए